जूनागढ़ में अना विकास हले पिए थो जूनागढ़ बाक़ी शहरनि जे तरह अॻियां विकास कान वधियो आहे कि जूनागढ़ में अञा ओतिरी सुविधा मिलियूं कान आहिनि रोड जे बारे में चयूं त जूनागढ़ जा रोड एतिरा ख़राबु आहिनि कि निकिरण जो बि मन कोन थो थिए केॾीमहिल रोड बराबरि ठहनि था त इहे गेस लाइन पाणी लाइनूं विझनि था त रोड वरी वापसि टूटी था वन पवनि वरी उन्हनि खे ठाहीनि कोन था बरसाति जो वक़्तु अचे थो त एतिरी मुश्किल थिए थी के उं थिए थी के रोढ जेके खॾा खॾा हुजनि था उनमें पाणी थो भरिजी वञे पाणी वारा खॾा भराइल हुजनि था त उनमें मच्छर थियनि था मच्छर जे करे ऐं बीमारी बि फैलाइजे थी ऐं खॾनि में पाणी भरिजण जे करे रोड ते खॾा ॾिसणु नथा अचनि इनजे करे वाहन हलाइण वारनि खे ॾाढी तक़लीफ़ थिए थी हेतिरी तक़लीफ़ खां पोइ बि केरु ध्यानु कोन थो ॾे हिन साल त जूनागढ़ में बादल फाटियो हुयो एतिरी बरसाति पई के रोड ते वॾा वॾा खॾा थी विया हा त हिन में ॿियो केरु न पाण आम जनता हैरान थिए थी आ ऐं माण्हुनि खे तक़लीफ़ वधी थी वञे ऐं जूनागढ़ जो अञा थो थोरो विकास अञा बाक़ी आहे